हम लाइनवला गैस लेले छियै ओहिपर खाना बनाबैमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै ओहिपर चढ़ा दै छियै खाना आओर बनि जाइ छै कम समयमे हो जाइ छै जल्दीसँ आओर जल्दी बनि जाइ छै बना तऽ लै छियै ओ गैसपर ओ गैसपर जल्दी हो जाइ छै जल्दीसँ बनि जाइ छै चढ़ा देलियै बस कम बेसी करैके जरूरी रहै छै जल्दीसँ ओहिपर खाना बनि जाइ छियै